जी हाँ मैंने अपने हाथों से बनाए गए उपहार मैंने दिए हैं ग्रीटिंग कार्ड मैंने काफ़ी अपने हाथों से बना के मैं अपने दोस्त को मैं अपने करीबी को भी दिया हूँ और पत्र भी मैं काफ़ी लिखा हूँ अपने हाथों से यह सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बाज़ार से ख़रीदने में कोई भी चीज़ उतना ज़्यादा पसंद नहीं है किसी को अगर मुझे कुछ उपहार देना है तो यह मैं अपने हाथों से ही बना के ज़्यादातर देना पसंद करता हूँ इस वजह से क्योंकि उस में मुझे अपने कला का भी अनुभव होता है और जिसको मैं अगले को देता हूँ उनको भी पता चलता है कि मैं कुछ अपने हाथों से बना के दिया हूँ उनको भी ख़ुशी मेहसूस होती है ये मैं पिछले कई सालों से देते आ चुका हूँ और मैं अपने दोस्त को ये ज़्यादातर तो मैंने अपने दोस्त को ही दिया हूँ क्योंकि ये दोस्त को ही देने के लिए ग्रीटिंग कार्ड तो आप दोस्त को ही दे सकते हैं ज़्यादातर जो आपके सब से क़रीबी हो उसको ही आप देते हैं और और जिसको आप बहुत ज़्यादा जान चाहते हो या फिर या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव है तो उसको आप हम ग्रीटिंग कार्ड दिए हैं और पत्र भी हम काफ़ी लिखे हैं अपने हाथों से और ये सब अच्छा है मेरे लिए और मुझे भी इस में अच्छा फील होता है